मुझे इस तरह का खाना सबसे पसंद है जिसमें हेल्दी और प्रोटीन विटामिन की ज़्यादा मात्रा हो जैसे कि चुकंदर खाना पसंद है अनार खाना पसंद है मैं रोज़ाना अपने खाने में सलाद का यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और मुझे खाने में भी अच्छा लगता है और मैं अधिकतर है ना घर का खाना खाना पसंद करती हूँ मैं बाहर जगहों का खाना पसंद नहीं करती हूँ पर ऐसा होता है कभी कभी कि एकदम अपन घर ही घर का खाते हैं तो इसमें थोड़ा चेंजेस चाहिए तो कभी कभी फिर बाहर का भी खाना खाते हैं तो किसी अच्छे होटल में जाकर और अच्छा और हेल्थी खाना खाना चाहिए जिससे कि अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहें इसमें अपने स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आए दिक्कत नहीं आए और हमें अपने खाने में जैसे कि प्रोटीन विटामिन वसायुक्त चीज़ें सब पर्याप्त मात्रा में खानी चहिए जिसमें दही है सलाद है और आचार है दालें हैं ये सारी चीज़ें हमें अपने खाने में खाना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे और हमारी बॉडी को किसी प्रकार की कोई चीज़ों की कोई कमी ना हो और हमें अपने खाने का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने खाने में अक्सर हमें घर का ही खाना और हेल्थी खाना खाना चाहिए टाइम से खाना खाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी में कोई अनेक बीमारी उत्पन्न ना हो और हम स्वस्थ्य रह सकें